जैसा कि हम सभी को पता हैं कि भारत में खेती काफ़ी समय से की जाती है कई बाहर के देश भारत से आ कर खेती सीख कर गए हैं तो भारत में खेती के लिए जो जल का स्रोत हैं जो काफ़ी पुराना स्रोत है वो है खेतों में कुएँ पर आधुनिक समय में कई सारे लोग बड़े बड़े डैम बनाकर खेतों को सिंचाई उपलब्ध करा रहे हैं और कई सारे लोग अपने खेतो में ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करा रहे हैं तो अलग अलग तरीकों से भारत में सिंचाई की व्यवस्था है